उते पर उतर प्रदेश सूबे जे गामनि जे खेत्र में समाचार जो अमुक माध्यम जेको आहे अख़बारां त पहिरियों खां हुयूं ई रेडियो बि आहे हाणे टीवी में बि न्यूज अचनि थियूं पियूं जंहिंमें दूरदर्शन जो बी चैनल डीडी चैनल आहे दूरदर्शन जो न्यूज़ चैनल पंहिंजा आहिनि ई उन खां अलावा केबिल में बि अलॻि अलॻि न्यूज़ चैनल अची विया आहिनि जीअं न्यूज़ ट्वंटी फोर इंडिया टीवी आजतक एबीपी न्यूज न्यूज़ ट्वंटी फोर आर भारत जी न्यूज उनी खे अलावा मोबाइल में बि अॼुकल्ह न्यूज मोबाइल में बि समाचार अॼुकल्ह गाम वारा ॾिसी सघनि था मोबाइल में बि घणियूं ऐप अची वियूं आहिनि औरि यूटूब चैनल ते बि गाम वारा समाचारु ॾिसी सघनि था इहा व्यवस्था हाणे असांजे उतर प्रदेश सूबे छा पूरे देश में सुठी थी वई आहे तंहिंजे करे हाणे असांखे मीडिया जो ॾाढो फ़ाइदो थिए थो पियो